आं फिथा सिथावखौ जानो मोजां मोनो ओमफ्राय बेखौ मायब्रा माइरंजों बानायनाय जायो ओमफाय बेहाय सिबिंबो होनाय जायो बेखौ मागोआव जायो आरो बिदिनो अनेख बोथोरावबो बेखौ जानो हायो बे माइब्रा माइरंखौ मोनो न'आवनो जोंनो गायनानै उनावहाय बेखौ जोङो फोरान्नानै माइखौ फोरान्नानै देनानै मेसिनाव होनानै बेखौ फिथा बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो मानि अनेग जायखिजाया मानो सावमिन बेफोरखौ जोङो दखान बा अबेबा हटेलफोराव मोन्नाय जायो मानि बेखौ बेखौ बिदिनो जोङो एवना जानानै मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बे सावमिनाव अनेग मस्ला मस्लि होदेर आसार होनाय जायो बेखौ हटेलफोराव मोन्नाय जायो फ्राय बिदिनो अनेग रोखोमनि अनेग रोखोमनि अनेग रोखोमनि फिथाइ मानि आङो आं फिथा सिथावनि अनगायैबो लावदुम फिथाखौबो जानाय जायो